ہندوستانی کلاسکی رقص ہندوستان کے کلاسکی رقص سارے بھارت میں مشہور اور دنیا کے مختلف ممالک میں مقبول ہیں جس میں بھارت ٹائم تامل کلاسیکی رقص کتھک شمالی ہند کا کلاسیکی رقص کوچی پوڑی تیلگو کلاسیکی رقص کتھاکلی ملیالم کلاسیکی رقص